हमारे मध्य प्रदेश में प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे कि होली होली में हम बहुत ही रंग गुलाल खेलते हैं और बहुत ही धूम धाम से मनाते हैं और हम सह परिवार बरसाना जाते हैं वहाँ पर बरसाने में फूलों की होली खेलते हैं बहुत से डांस करवे करते हैं और वहाँ रंग गुलाल की होली बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है फिर हम घर लौटके पंचमी के दिन भी ऐसे ही रंग गुलाल से होली मनाते हैं अपनी बड़े जनों को गुलाल लगाके मध्यम लोगों को रंग गुलाल लगाके मनाते हैं उसके बाद नवरात्रि में हम उपवास करते हैं नौ दिन माता रानी के दर्शन करते हैं जल चढ़ाने जाते हैं और गरबे की तैयारी करते हैं और नौवें दिन हम गरबा खेलते हैं माता जी के मंदिर में जाके उसके बाद दीपावली मनाई जाती है दीपावली के दिन हम घर की साफ़ सफ़ाई करते हैं साफ़ सफ़ाई करने के बाद हम पकवान बनाते हैं जैसे कि मिठाई रसगुल्ले गुलाब जामुन बालूशाही हम ये सब और रंगोली घर को सजाते हैं बहुत ही नए कपड़े नए कपड़े बच्चों के लिए लाते हैं और सभी लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं उसके बाद रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन के दिन हमारी बहन बिटियाँ हमारे घर आती हैं अपने अपने भाइयों को राखी बाँधती हैं राखी बाँधती हैं छोटी छोटी बच्चियाँ अपने भाइयों को राखी बाँधती है चॉकलेट मांगती हैं मिठाइयाँ मांगती हैं भाई उन्हें रक्षाबंधन के दिन उपहार में कपड़े देते हैं पैसे देते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख संस्कृति सामाजिक बंधन मनाए जाते हैं